अ दाथ' दैखौ जों फिलटार खालामनाया खालामगासिनो फिलटारखौ जों दा माने दैमानि बालाखोनो लाबोनानै बिनिफ्राय अन्थाइखो बायना लाबोनानै जों फिलटार खालामो फिलटार खालामनानै जों दैखौ गुदुं खालामना लोङो आरो दा न'खरनि हाल सालाथ' बेनोसै दा गोबां अबथिरायाव दंथयो दासान्दि सरखारनिफ्राय जेबो मोनथ'आखै जोङो सरखारनि न' बांबो गैया एख' गैया खनु जेबो गैथ'आ आरो दा जों अलखदाव जों गोलैना दङ आरो मा दा आं इखायनोथ' आं सानबायथादो दा माने जोंनि थाखाय जेबोआनो गैया नामा होननानै आं अफिसावबो गोबां थांबाय दा अफिसाराफोरा होनो मा बले जागोन जागोन होनो माला जागोन खोन्थानाया माखासे माबाफोरखौबोथ' जों जोंनि जिखिनि मावथिफोर बिथांमोननोबो जों गोबां रांबो होबाय खिन्थु रां होब्लाबो दिनै खुनु अबस्थायानो जोंनि खाथियाव नुजा फैयाखै आरो आरो अफिसाव थांना सोंहैब्लाबो जाथ'आखै फैथ'आखै होनना बुंबाय थायो दा मथामथि मानगोनां बिथां दिनै हाग्रामा महिलारिनि समावबो मोनासै नैबे दा गोदान सरखारनि माबायावबो जों गोबां नाजादोंमोन बियावबो जायासै दा बिदिनोसै दा बे दैखिनिखौ जों जोंनि आखाइजोंनो जोङो फिलटार खालामनानै लोंगासिनो दं आरो दा जिखिनि जोंनि जानानै जों गारनांगौ जेनोबा लेट्रिन बे लेट्रिननि फाखैबो बिराद अबस्थाया जाहा गाज्रि जाना दं दा जों खायसे खायसे बुंनो थांब्ला जों गोबां न'खरावनो नुबाय आंनिल' नङा दा जोंफोर इबायदि अबस्थायाव दङ आरो होमब्ला दा दैखो जों फिलटार खालामना लोङो बे अन्थाइ बाला लाबोनानै दाबो जों मथामथि आंथ' दैखौ साननानै मोन खेबनै फिलटार खालाम बावो मोनसेनिफ्राय बख'नानै मोनसेयाव दोनफिनो आरो बिनिफ्रायसो आं लोङो दा दैखो बिदि खालामनानै लोंनाय जादों इसेनोसै ओ दैखौ दा मानि थाखाय फिलटार खालामनानै लोंनांगौ दा बुंनाय हिसाबै बैगानिगफ्रा बुंनाय हिसाबै दैखौ फिलटार खालामनानै लोङोब्ला देहानि थाखै मोजां देहानि थाखै जेबो हानि जाया दा बेखोनो जोंबो रोङाब्लाबो जोंबो दा दैखौ फिलटार खालामनानै लोंबाय दङ इसोरनि अननायाव दा मानसिनि जिउआवथ' लोमजानाय साजानाया जाखायो दा बेखायनो दा इसोरनि अननायाव जाथ'आखै आरो जोंफोरबो सानदोंमा इसोरा जोंखौ अनगोनखोमा नायफिनदों खोमा होननानै जों सानबाय थायो दा जों बे दैखौ देहानि थाखाय फिलटार खालामना लोंनाय जायो होमबा बेखिनियानोसै